फैशन फैशन जे आजकल देखबहो ने छौरा या लड़कीके बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा पेहन तऽ ई करतऽ बढ़िआँ बढ़िआँ छोटा कपड़ा पेहनतऽ लड़की उरकी फैशनके जमाना छै भाय फैशन करबे करतऽ कते लड़की फैशनमे रहय छै छोटा छोटा कपड़ा पेन्ह लै छै बड़का पेन्ह लै छै या छोटा अर जींस उन्स पेन्ह लै छै बढ़िआँ जूता झाड़ि कऽ तेल लगा कऽ घुमतऽ मॉल तॉल घुमतऽ एन्ने ओन्ने बहुत बात छै फैशनेके जमाने छै कहीं भी देखबऽ तऽ लगाय लेतऽ चुल उल छटाय लेतऽ बढ़िआँसँ बाल उल कटाय लेतऽ तहन तऽ अथी होइ जाइ छै छौरी सब अथी होइ जाइ छै झगड़ा उगरा तऽ लोग जाइ छै फैशनेके जमानामे कलयुग आइ गेलय फैशन अइसन चीज छै जे ओकरामे किछु नहि कए सकय छौ अपना सब छोट छोट कपड़ा पिन्ह लै छै फैशनके युगमे मॉल घुमतऽ फिल्म अथी देखयके हुअ मॉलमे देखय हुअ हॉलमे देखय हुअ ईसब छै फैशनमे आजकल जमाना चलि गेलय आओर ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लरमे देखयके हो जाइ छै एकदम केहनो रहतऽ लड़की ओकरा देतऽ बढ़िआँ बना ब्यूटी पार्लर बेजाए लड़िकाके ठकाय चीज छै लड़की केहनो रहय छै बनाय दै छै केहनो आओर जैसे शुरूमे ब्यूटी पार्लरमे तऽ ब्यूटी पार्लर बन्द होइ जाइ छै हमरा कहनाइसँ किएक कि ब्यूटी पार्लरमे सब लड़िका चलि जाइ छै फैशनके जमाना आइ गेलय ब्यूटी पार्लर फैशन ईसब बहुत अथी भए गेलय सैंडिल पेन्ह लेतऽ ई पेन्ह लेतऽ लड़की सब छौड़ा सबके लगय छै मरबाय देतय कि करतय नहि करतय पता नहि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तऽ टेक्नोलॉजीके जमाना भए गेलय टेक्नोलॉजीमे कोइ भी चीज भए गेलय अच्छा टेक्नोलॉजीमे तऽ टेक्नोलॉजीके जमाना आबि गेलय तब ने देश बदललै देश बदलतै तब तऽ टेक्नोलॉजी हेतय ब्यूटी पार्लरमे देखहो जे जकर एतना गो बाल छै उ छै उ छै सब नाखुन बढ़ा लेतऽ ई कए लेतऽ उ सब ब्यूटी पार्लरवाली करि दै छै टेक्नोलॉजीमे उत्पाद आवाजके तरीकासँ तऽ सटिक होइ जाइ छै लेकिन ब्यूटी पार्लर नहि चलय छै फैशनके जमाना आइ गेलय टेक्नोलॉजीमे देखहो एगो बच्चा ग्रुप जैसे भए गेलै कम्प्यूटर कम्प्यूटर एक टेक्नोलॉजी दिमाग भए गेलै इसकुलसँ पढ़ि कऽ आबय छै ऑनलाइन क्लास होइ छै टेक्नोलॉजी भए गेलै किएक कि बच्चा सब जे जादा छै टेक्नोलॉजीके जमानामे इएह सब वजह छै जे हो जाइ छै फैशनमे तऽ जतेक ई हो जाइ छै उ हो जाइ छै लेकिन चमक फैशनसँ नहि होइ छै अच्छा कामयाबीसँ होइ छै फैशन तब अच्छा फैशन होइ जाइ छै सटीक बात हम बतेबऽ जे ब्यूटी पार्लर बन्द होइके चाही किएक की ब्यूटी पार्लरमे सब छौराके ठकयके चीज छै ब्यूटी पार्लरमे गर्दा छोड़ा दै छै किएक कि ब्यूटी पार्लरमे जेबहो तऽ पैसा वैसा बहुत होइ छै बात जकर एतनामे ई कए देतऽ मुँह कारियोके गोर बनाय दै छै कए दै छै फैशनेके जमाना छै तऽ कि करबऽ ब्यूटी पार्लरमे तऽ भइए जाइ छै छोरा सब ठकि लै छै टेक्नोलॉजीमे देखहो तऽ पूरा साइंटिस्ट उइंटिस्ट सब टेक्नोलोजियेपर चलय छै बिना टेक्नोलॉजीके किछु नहि चलतय वृहत उत्पाद तकनीकीके नवाचार पता सङ्ग्रहके छी उत्पादन कहु कि जे मतलब टेक्नोलॉजीके उत्पाद दिमागमे यही साइंसके जखन भेलय टेक्नोलॉजीमे ब्यूटी पार्लर भए गेलै ब्यूटी पार्लरमे सब बहुत अथी हो जाइ छै किएक कि गर्दा छुटि जाइ छै टेक्नोलॉजीमे फैशन अइसन चीज छै जकरा अथी कए कऽ फैशनमे तऽ किएक कि उ अथीमे नहि छै